आं जे फरायसालिआव गथ'सा गथ'सा उन्दै उन्दैफोरखौ फोरोंहैयो बे फरायसालिआव नि सेराव फांसे गिदिर बिफां दङ'मोन बे बिफाङा गोबां दिन जाबोनायलाय लासैनो बियो बारहुंखाजों गोग्लैनानै आं जे फरायसालिआव फोरोंदोंंमोन बे फरायसालिनि सायावनो गोलैदेरनानै होदोंमोन नाथाय ओरैबायदि गिदिर बिफांमोन माने दाननो बोरै मा बो बुद्धिजों दाननो बिनि खायदाखौ नागिरनानै मोनाखैमोन उनाव आङो हारसिङैनो ओरैबायदि इसोरनि सायाव सिन्था खालामनानै थिरांथा लानांगौ जादोंमोन बे फरायसालिनि माखासे एस एम सि सोद्रोमाफोरखौ लानानै ज'यै सावरायनानै फायार ब्रिगेडनि मानसिखौ लिंनांगौ जाबाय बिसिबा गिदिर बिफां बेखौ दाननायाथ' ओरैनो फिसा फिसौ बियो रुवाफोरजों दाननो हानाय नङा बिदि होननानै आरानिजोंबो हानो हानाय नङा मेसिनजोंसो हानांगोन बे फिफांखौहाय बिदि होननानै रायलायलायनानै उनाव फायार ब्रिगेड मानसिफोरखौ खबर होनाय जाबाय आरो फायार ब्रिगेडनि मानसिफोरखौ खबर होनानै सानथामनि उनावसो बे फिफांखौ लासै लासै दालाइखौ सिगां हाबाय बेनि उनाव दालाइ फिसा फिसाफोरखौ सरायजोबनानै बिनि उनाव गिदिर बे गुदिनि बिफांफोरखौ थुख्रा थुख्रा हानानै गासैखौबो सरायजोबनांगौ जादों आरो आं जे फरायसालिआव फोरोङो बे फरायसालिआ गोलै माबानानै गेजेराव थिनफोरा बायजोबनानै गासैबो इन्जुरफ्राबो जिजोबदोंमोन उनाव आङो बेखौ आंनि बिगोमा बा आंनि जाय न'नि गाहाइ बिनि बोसोनखौ लानानै आङो बे खामानिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हादोंमोन